तव्हां जी महिरबानी तव्हां मूंखे बिल्कुल सही जॻहि ते पहुचायो आहे हाणे मां तव्हां खे पैसा ॾियणु थी चाहियां त मूं वटि कैश कान्हे ॿुधायो न मां हिन खे कहिड़े हिसाब सां पैसा ॾियां जी पे कयां पेटीएम कयां या ॿियो कोई रस्तो हुजे प्लीज़ मूंखे ॿुधायो त मां तव्हां खे पैसा ॾियां